सितारों के बारे में मेरी पसंदीदा पौराणिक कथा वैसे तो एक है पर में इससे पेहले आपको यह बताना चाहूँगी की बचपन में हमें हमारे बुजुर्ग या बड़े लोग ऐसा कहते थे कि जो भी हमारे अपने हमें छोड़ कर चरेज़ चले ज़ाते तो वह सितारा या तारा बन जाते हैं और अब बात करें पसंदीदा पसंदीदा पौराणिक कथा की तो राजकुमार ध्रुव की कहानी मेरे लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा है अब उसकी कहानी कुछ यूँ थी कि उसके पापा की मतलब एक कहीं के राजा थे उतानपाद जिनकी दो बीवियाँ थी दो पत्नियाँ थी जिसमें एक ध्रुव कि मम्मी थी और उन दोनों पत्नियों के एक एक पुत्र थे जिसमें एक का ध्रुव था और एक उसका सौतेला भाई था अब क्या हुआ कि जो उसकी सौतेली मम्मी थीं उसने उसके पापा कि गोद में उसेध बैठने नहीं दिया जिस कारण से ध्रुव को बहोत बुरा लगा वह उसके पापा की गोद में बैठना चाहता था लेकिन उसकी सौतेली मम्मी ने उसको बैठने नहीं दिया तब उसकी मम्मी ने उसे कहा कि अगर आपको बैथना ही है तो जगत पिता की गोद में बैठो क्या राजा की गोद में बैठना तब से उसने क्या किया कि विष्णु भगवान की घोर तपस्या करी जिससे प्रसन्न जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया और काफ़ी चीज़ें दीं जिस कारण से ध्रुव आगे आगे जाकर तारा बन गया